मैं बहुत बौद्ध धर्म की बुक पढ़ती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है जिसके उसका नाम तो नहीं मालूम लेकिन बौद्ध समाज के बुद्ध ने जो अपना धर्म का उपदेश दिया है लोगों में ये धारणा लाई की भगवान पूजा ना करना आई यह सब ये सब के बारे में मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है और कैसे अपना जीवन यापन करना चाहिए संकट के समय कैसे रहना चाहिए मनुष्य को अपने जीवन में जितनी भी समस्या आती हो उसको उसका समाधान दिया है कैसे अपने मन को शांत रहना चाहिए अपने मन को अपने आचरण को दूसरों के प्रति कैसे रहना चाहिए अपने आज़ू बाज़ू लोगों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए इसके बारे में पूरा दिया है विस्तार से दिया है तो वह पढ़ना मुझे बहुत पसंद लगता है और मैं पढ़ती भी हूँ थोड़ा थोड़ा रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ मुझे अच्छा लगता है बुक पढ़ना